अपनेके जिलामे की की छै व्यवस्था बिमारी के लए कऽ अस्पतालके

डाक्टर लिखने रहथिन रऽ हम दोसर जगह से अयलियै हन

खर्चा खर्चा दबाइ सुइयाके खर्चा ई सब

जहाँ अच्छा छै वहाँ अपने हमरा लैके चलियौ अच्छा नहि तऽ नहि बुझलियै हमे तनी गरीब आदमी छियै तनि दू रुपा जहाँ कम लगतै ओहिजा सब करबाबै ठीक ठीक छै साथे ठीक हँ दुनू गोटा साथे चलबै ठीक पैसा